पूर्णियाके तऽ बाते अलग छै यहाँके साँस्कृतिक कार्यके यहाँपर सब तरहके लोक रहै छै सब जातिके हिन्दू मुस्लिम सिख सब तरहके भाषा भी बोलल जाइ छै मैथिली ठेठी पञ्जाबी आओर भोजपुरी पटनाके तऽ बाते अलग छै सुनैमे तऽ बड्ड नीक लगै छै ओकर बाद की कहै छै यहाँपर बहुत मन्दिर भी छै सब जातिके सब तरहके मन्दिर बनल छै यहाँपर सब सबके यहाँ जाइ छै कोइ ककरो रोकैवला नहि यहाँपर सब मिलिकऽ पूजापाठ मनाएल जाइ छै हमरा तऽ यहाँके मन्दिर जाना बहुत अच्छा लगै छै सिटी काली मन्दिर आओर यहाँपर की कहै वहाँके पानीमे बैठना पाएर डालिके आओर एगो की कहै हँ हमरातऽ बाहरके बारेमे किछु नहि पता छै ओतना बस हमरा एतने पता छै कि विदेशी भाषामे एगो आबै हइ गुड फ्राइडे एगो बर्थडे जइमे केक काटि लै छिए